नमस्ते भैया नमस्ते और बोलिए क्या हाल है अच्छा हाँ भैया सब कुछ मिलेगा क्या लेना है अच्छा तो क्या वही आपको पसंद आ गया है क्या अभी सैमसंग है ओप्पो है और क्या बहु तमाम ढंग के मोबाइले हैं जो भी लेना है सब कुछ मिल जाएगा आइए तो पहले हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक चाहे जो मोबाइल आपको लेना हो सब मिल जाएगा कई कंपनियों के मोबाइल यहाँ उपलब्ध हैं हाँ तो फाइव जी हर कंपनी फाइव जी मोबाइल निकाल दिया है ना अब तो चाहे जिस कंपनी का ले लीजिए ओप्पो का लीजिए सैमसंग का ले लीजिए नोकिया भी निकाला है फाइव जी आइए दुकान पर पहले आइए आपका स्वागत है चाहे जो भी ले लीजिए हाँ ठीक है ले लीजिए यही है एक आया है अभी नया नया मॉडल का अच्छा अच्छा ठीक है लीजिए ये भी देख लीजिए हाँ हाँ मोबाइल का क्वालिटी तो मतलब हर छ महीने पर मतलब आ जाता है नया नया मॉडल का जो भी आप हाँ ये हाँ हाँ अब इसका मतलब तो रेट लगभग बारह हजार है बारह हजार छ सौ हाँ हाँ बारह हजार मतलब छ सौ भाई कुछ तो मनई यहाँ पर जब दुकान रखे हैं अगर तो उसका कुछ तो मतलब फायदा नहीं लेंगे तो क्या ये तो कंपनी का रेट है हाँ तो भाई दुकान यहाँ रख के बैठे हैं तो वहाँ तो हम मेरा भी तो खर्चा कुछ निकलना चाहिए इसलिए छ सौ मतलब बढ़ा के ले बोले हैं चलो ठीक है सौ रुपये भाई कम दे दीजिएगा नहीं नहीं इतने में नहीं पड़ेगा कुछ और दे दीजिए देखिए यहाँ का भाई रूम का भाड़ा लगता है बिजली खर्च है सब कुछ है सब मतलब सब इसी में सब कुछ तो रखा जाता है दुकान में जो सामान रखा है यही बिकेगा तब इसी में तो हमारा खर्च भी निकलेगा हाँ रूम का भाड़ा है नहीं नहीं ये तो दूसरे कंपनी का ले लीजिए ये तो मतलब उतने का पड़ेगा नहीं नहीं नहीं ये सैमसंग की मोबाइल ये वाला ले लीजिए सस्ता पड़ जाएगा दस ही हजार का है हाँ